बोलिए क्या हाँ बोलिए आप

हाँ हाँ दीदी हाँ बनता तो है अच्छा हाँ आपको आना है क्या कब आओगी वो तो दिन रात खुला रहता है होटल जब आपका मन करे तब आ जाना या दो चार खुला हर समय रहता है एनी टाइम खुला रह हाँ जैसा आपका मन करे सब कुछ मिलता है मंचूरियन चाउमीन मोमोज चाट कुल्की समोसा पराठा सब चीज मिलता है आपको जो खाना है वो खा सकती हो आपको जो लेना है लेके भी जा सकती हो आप जो जो जो आप ऑर्डर करोगी वो आपको मिलेगा चलो जब आर्डर हो जाएगा तब कोई आप आर्डर कर दोगी तो पार्सल वाला पहुँचा देगा आपके घर पर खाना पार्सल हो जाएगा और बताइए क्या हो रहा है आप कैसी हैं

चलो ठीक है तब कब खाने आ रही हो क्या क्या खाना है आपको पैसा बहुत लगता है पैसा भी बहुत लगता है इस होटल में अरे लग जाएगा चार पाँच हजार जितना जितने खाओगी जैसा भी खाओगी जो भी जैसा रहेगा वैसा पैसा लगेगा फिर लग जाएगा महंगा रेट है सब चीज महंगा है आज के डेट में आपको पता है सब महंगा ही चल रहा है समान हाँ तो वही सब बात है मतलब वही इतना महंगा हो जाएगा जब आपका खाने का होगा तो आप आ जाना तो कब आर्डर करना है दीदी आपको क्या क्या करना है आलू टमाटर या पनीर पुलाव या शाही पनीर क्या लेंगे फिर इसका इसका पैसा भी बहुत लगेगा जानती हो होटल में पैसा कम नहीं होता है हाँ हाँ ठीक चलो तो आप आ जाना फिर जब आने का होगा तो आप आ जाना हाँ जब भी आ और बताइए और सब ठीक है ना हाँ ऑर्डर कब कर रही हो चलो और सब ठीक है नमस्ते